अच्छा तुस मिकी ऐ दस्सो थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ तुस कुत्थूं दे रौह्वे आह्ले ओ और तुस कम्म केह् करदे थुआढ़े भापा मम्मी केह् कम्म करदे तुस अपना जेह्ड़ा थुहाढ़ा परोआर उस परोआर दे बारे च बी सनाओ मिकी अपनी विशेषतां दे बारे च दस्सो केह् तुस कम्म केह् करदे ओ तुस अग्गें केह् करना चांह्दे दस्सो तुस अपने बारे च

मेरे दो भैन भ्रा न इक मेरा भ्रा जेह्ड़ा माडे़ कोला निक्का ऐ ओह् पैह्ली कलासै च पढै दा ऐ जेह्डी मेरी भैन ऐ ओह् बाह्ऱमीं धोड़ी पढी दी मेरे घरे दे तेरां मेम्बर न मेरे दो चाचे न ते दो चाचियां न अग्गें उं'दे इक इक मुड़ा बी ऐ ते कुड़ी बी ऐ ते मेरी जेह्ड़ी पढाई ऐ ओह् मिडल स्कूल गोपा मंदर जेह्का मेरे घरे दे कन्ने गै ऐ ते उत्थै में अपनी पढाई कीती अठमीं धोडी जेह्दे च मेरा बड़ी अच्छी पढाई रेही उत्थै में अठमीं बिच सैक्न पोजिशन लैती अपने स्कूलै च ते नुआढ़े बाद मेरी जेह्ड़ी पढ़ाई होई होई वोआयज हायर सकेंडरी साढ़े उधमपुर दा बडा मन्ने दा स्कूल ऐ उत्थूं में बाह्रमीं धोड़ी पढ़ाई कीती उत्थूं दा मेरे जेह्ड़ा ऐक्सपीरियंस जेह्ड़ा बडा शैल रेहा उत्थे में एन सी सी रक्खी जेह्दे च बडा नां कमाया असें असें बडी दूर दूर धोड़ी टूर लाए असें नैशनल लाए असें ई मतलब कि फौजियें दे बारे च कि कि'यां कि'यां उदीं लाइफ ऐ ओह्दे बारे च सखाया गेआ उत्थै बडा किश सिक्खेआ ते असें फ्ही बाह्रमी जि'यां पास कीती नुआढ़े बाद जेह्की साढ़ी पढ़ाई शुरू होई ऐ कालेज बिच कालेज बिच जेह्की साढ़ी पढाई शुरु होई शुरु शुरु च बड़ी मुश्कल लग्गी क्यो कि स्कूल दे बाद इ'यां कालेज बिच आए इ'यां जकदम गै इ'यां किश मुश्कल पढाई आई अबो असें ओह्दे बिच बी असें अपने आप गी ढालेआ ते बडा शैल न्हाड़ा बी ऐक्सपीरियंस शुरु होएआ फ्ही इत्थै आइयै एन सी सी रक्खने दा बडा मन हा पर नेईं थ्होई कारण बडे रेह् लेकिन असें ई नेईं थ्होई पर नुहाड़े बाद इत्थै इक और युनिट ऐ जेह्दा नां ऐ एन एस एस में ओह् रक्खी नुहाड़े च में दो साल में कम्म करदे होई गे हून त्रीया साल लग्गे दा ऐ ते इसलै में अपने एन एस एस बिच इक हैड्ड वालंटियर आं इस ऐन्न एस एस बिच जेह्डे़ कम्म होंदे अस समाज दे बारे च कि'यां कि'यां दी मतलब प्राब्लमें गी असें दूर करना ओह्दे बारे च असें गी सखाया जंदा ते असें ओह्दे बिच लगभग कोई त्रै चार ग्रां जैह्डे अडाप्ट कीते दे ते अस उत्थै जाई जाइयै लोकें दी जेह्की मुश्कलां न उं'दे बारे च अस पुच्छने ते फ्ही उं'दा हल्ल बी करने होन्ने ते